जि'यां अस गोआं रक्खी दियां अमरीकन नसल रक्खी दी में इक शाहीवाल रक्खी दियां मंज रक्खी दी अंबरसरी जी ते इ'नेंगी अलग अलग गै बन्नना पौंदा अलग अलग गै रक्खना पौंदा होर इ'नें गवें गी डेल्ली जेह्ड़ा पानी कन्नै रोज न्होआलना पौंदा ओह्दे कन्नै साफ सफाई बड़ी जरूरी ऐ इं'दे बास्तै होर कन्नै इं'दे बास्तै चारा जेह्ड़ा टैम दा टैम दा इ'नेंगी खाना देना पौंदा ते टैम दा गै इ'नेंगी पानी सब किश होर इं'दे पर गै दारो मदार ऐ साढ़ा ते एह्दे च जिन्नी इं'दी अस सेवा करगे ते उन्ना गै असेंगी इं'दा फायद होग होर बाह्र होर समझी लैओ के चार किल्लो पंंज किल्लो जां बंढा रोज दा जेह्ड़ा खल पाना देना पौंदा इ'नेंगी इक डंग दा ते दो टैम देना पौंदा अते एह्दे कन्नै गै एह् दुद्ध दिंंदे डंगर नेईं तां इ'यां दुद्ध दिंदे नेईं खल जेह्ड़े ऐ मैंह्गी बड़ी ऐ ते इसदे कारण अस इं'दी इन्नी सेवा करना पौंदी ऐ ते जिन्नी सेवा करगे ते उन्ना गै तुसें गी एह्दे च फायद होंदा अगर दस जां बारां किल्लो दुद्ध देआ दियां न ते बारां किल्लो दुद्ध देआ दियां न बारां किल्लो ते असेंगी साढ़े ग्राएं च रेट बी बड़े घट्ट न दुद्धै दे त्रीह् बत्ती पैंती चाली स्हेई जैदा शा जैदा एह्दे उप्पर कोई दिंदा गै नेईं ऐ ते सिटी ऐ ते सिटी च रेट सट्ठ सत्तर पंजाह् सट्ठ सत्तर एह्दे शा थल्लै कोई दुद्ध दिंदा गै नेईं लाग्गै फ्ही एड्डे दूरा औना होग ओह्दे पर इन्ना खर्चा बी होई जाना अगर छे सौ रपेआ दुद्ध देने आह्ली होग ते त्रै सौ चार सौ खर्चा बी आई जंदा अपना जेह्ड़ा बंदा कम्म करदा ओह्दा बी दिक्खना ओह्दा सारा बी कड्डियै ब चलो ओह्दे कन्नै घर दा जेह्ड़ा लून पानी चली जंदा होर खर्चा बी उस्सै पर हून नौकरी नेईं हैन ते उस पर अस उस्सै इ'यै कम्म करियै अस जेह्ड़े लोक पैसे कमाने आं ते होर इ'यै जेह्ड़ा बचेआ म्हीनें खंडेै बचेआ द'ऊं बचेआ चार बचेआ अट्ठ बचेआ चल जी कराई ओड़ेआ जमा जमा कराई ओड़ो जां कोई कमेटी पाई ओड़ो तुस म्हीनै म्हीनै चलो कमेटी गै ताहीं तुहाईं करियै ते अस एह् लोक एह् कम्म करने ते फिर इस्सै परा लैता भाई ते गमें मेहियें लेई कुतै तलाऽ बनाई ओड़ेआ पानी अत्तै गवें लेई पानी शानी नोआलना उत्थै बिच्च गै ते बिच्च गै पानी पलेआना उं'दी सेवा करनी ते रोज ते उं'दे आस्तै शैड शुड बनाना पौंदा बिजली दा प्रबंध करना पौंदा पक्खे पुक्खे लाना पौंदे ते तां जाइयै एह् डंगर जेह्ड़े ऐनिमल एह् कऊ रक्खने पौंदे न ते बाकी इ'यां ते ऐ एह् जेह्ड़े जर्सी डंगर होंदे न जां अमरीकन नसल होई जां दूई होई गेई इ'यां ते पाली बी नेईं सकदा कोई ते एह्दे कारण असें इद्धर ते एह् कम्म करियै सार गजारा करने ते डंगर बी सेह्तमंद रौंह्दे इं'दी जिन्नी सेवा करगे ते अच्छे अच्छे नसलां आह्नो ते असें अच्छी नसलां पालो ते बिक्री करो जिसलै अगर लक्ख रपेऽ दी बेची ते पंजाह् ज्हार दी आंह्दी ते सत्तर दी बेचो तुस